हाँ हाँ आइए बैठिए नमस्ते भैया हाँ हाँ जी जी जी जी जी मेरे पास तो बहुत से रूम हैं जी आपको रूम कैसा चाहिए पहले ये तो बताएंगे जी मिल तो जाएगा अभी कुछ प्रॉब्लम है अभी तो बन रहा है मिल जाएगा आपको जी कुछ दिनों का टाइम लगेगा पहले आप तो वो क्लियर तो करिए कैसा चाहिए एक रूम में तो हो जाएंगे ना दोनों लोग जी कि किचन उचन सब रहना चाहिए ना सब उस में रेंट लगेगा तो पाँच हज़ार रुपये रेंट है हाँ हाँ मंथली पाँच हज़ार रुपये नहीं कुछ देंगे तो ठीक ही रहेगा एडवांस में दे दीजिएगा हाँ तो दो लोग रहेंगे तो हम बड़े शांति स्वभाव वाले के देते हैं रूम हाँ वो तो हाँ होटल उटल सब है व्यवस्था सब है हाँ हाँ कस्टमर ड्रिंक ऊंक वाले नहीं होने चाहिए हाँ हाँ सारी सुव हाँ हाँ सारी सुबधाएँ हैं बग़ल में बहुत से जेनरल स्टोर हैं आप ले सकते हैं फिर आप हाँ नहीं कम की कोई बात ही नहीं है आप फ़र्स्ट फ़्लोर लेंगे या सेकेंड फ़्लोर हाँ सेकेंड फ़्लोर पर ही दो तीन रूम ख़ाली है थर्ड फ़र्स्ट फ़्लोर पर तो अभी सब बुक है रूम हाँ तो शुरू उतना ही रेंटे हैं नहीं नहीं तो वो जैसे कि उतने कम वो नहीं कर पाएंगे ना सभी किराएदार हैं उनको भी बुरा लग जाएगा तो अभी का पहले एक मंथ का जमा करेंगे तभी तो रूम दे पाएंगे हम आपको पार्किंग भी चाहिए तो बिजली का बिल सब उसी में रहेगा आपको टेंसन नहीं लेना पड़ेगा नहीं नहीं पार्किंग के लिए व्यवस्था है सब ठीक है आप रूम ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा मेरी तरफ़ से ठीक ठीक धन्यवाद